तुस भी दस्सो मिगी थुआढ़े दोस्त न जेह्के उ'नें दोस्तें दे बारै दस्सो मिगी कि थुआढ़े दोस्त कनेह् नेह् हे होर उं'दे च थुआढ़ा रौह्ना बौह्ना कनेहा हा कनेहा नेईं हा अच्छा मिगी एह्बी दस्सना तुसें मिगी कि थुआढ़े जेह्ड़े कालेज दे दोस्त न ते जेह्ड़े थुआढ़े पराने दोस्त जेह्ड़े मतलब बचपन दोस्त हे उं'दे च फर्क केह् ऐ कि ओह् ओह् जैदा अच्छे रेह् बचपन आह्ले जां कालेज आह्ले अच्छे न साढ़े जेह्ड़े बचपन दे दोस्त हे निं बहुत अच्छे दोस्त हे होर अस कालेज जन्ने ओह् काल स्कूल जंदे हे पर जदूं जंदे हे अनमूंह् धोते बी चली जंदे हे अस उत्थुआं बाद अस भी गपशप मारदे लड़ाई शड़ाई करदे अपने मास्टर बलदेव मास्टर होर हे बलदेब मास्टर होर बड़ी मार मार दिंदे हे असें गी बलदेव मास्टर होर असें ई बड़ी मार दिंदे हे भी अस कालेज पढ़ने ओह् कुतै स्कूल जंदे हे कुतै दोस्तें कन्नै गपशप मारदे हे और उत्थुआं साढ़े कन्नै कालेज शरारती बड़े हे अस बचपन च बी बड़े शरारती हे दोस्तें कन्नै लड़ाई लड़ूई करदे भी असें ई बलदेव मास्टर होर मारदे हे बलदेव मास्टर होर साढ़े गौरमेंट प्राईमरी स्कूल सेरी सराढ़ टीचर हे होर दोस्त जेह्ड़े बड़े पराने बड़ी गपशप मारदे हे गपशप मारदे अस भी जागतें कन्नै फिरदे लड़ाई शड़ाई करदे होर अस घट्ट बी शरारतियां करदे हे असें ई उं'दे पिच्छें मार पेई जंदी ही दोस्तें पिच्छें संदीप दोस्त साढ़े सचिन दोस्त आई गे साढ़े पवन होर दोस्त आई गे सोनी होर दोस्त आई गे दोस्तें पिच्छें असें ई मार पेई जंदी ही ते भी अस कालेज जंदे हे तां अस बड़ी गपशप बचपनै च बड़ी गपशप मारदे गु'ल्ली डंडा खेढदे लड़ाई शड़ाई करदे हे गुल्ली डंडा बांटे शांटे खेढ़दे रुट्टी रट्टी खंदे हे अस स्कूल गै रुट्टी थ्होंदी ही बड़ी भापा मारदे हे उप्परा भी जागतें कन्नै दोस्तें कन्नै गै अस भी फिरने फुरने उठी जंदे हे भी घरैआह्ले बी गालीं दिंदे हे बड़े अच्छे दोस्त हे बचपन च बड़ा भी अस पञमीं पास करियै भी अस प्राईमरी स्कूल भी अस ब हाई स्कूल मिडल स्कूल पुज्जी गे मिडल स्कूल असें भी असें बड़े अस दूरा जंदे हे सराढ़ा सराढ़ा जंदे हे पारे ई पारले स्कूलै ई मरैह्लें म्हल्ले स्कूल हा बड़ा दूर स्कूल हा साढ़ा भी उत्थें जंदे हे अस भी उत्थुआं बाद अस बड़ी अच्छी दोस्ती ही साढ़ी साढ़े दोस्त बी साढ़े ने दोस्त बी बड़े प्यार करदे हे होर उत्थुआं बाद भी अस भी अस भी अस स्कूलै ई जंदे हे ते अस खेढदे खूढदे बांह्टे बूंह्टे खेढदे कदें जंदे हे स्कूलै ई कदें नेईं लड़दे लूड़दे लड़ाई लड़ूई करदे भी अस शरारती बड़े हे क्लासै च निं बौंह्दे हे क्लासै च कदें बैठे निं गै क्लासै च खाल्ली फिरे फूरे अपने गपशप मारी होर टाइम पास कीता अपने फिरे शिरे ते कन्नै चुट्टें कन्नै गपशप मारी इक बजे उठी औंदे हे छुट्टी लेइयै इक जनें चली पौना ते सारे दोस्त चली पौन किट्ठे कुतै ई छुट्टी लैनी जी सारें चली पौना छुट्टी लैनी जी गपशप मारनी भी इत गल्ला अस कालेज आई गे उत्थुआं बाद भी अस ग हां बप्प स्कूल उठिये बप्प स्कूल दोस्त बने भी बड़े नमें नमें दोस्त बने उत्थुआं बाद भी भी उत्थुआं बाद दोस्त बने बड़े अच्छे दोस्त बने भी उत्थुआं बाद असें दोस्तें ने गपशप मारदे दोस्तें ने अपने टाइम पास करदे हे दोस्तें ने ओह् बस्सै पर ल लंगोदे हे बस्सै र चढदे हे बिच्चें गपशप मारदे हे ते भी अपने गुल्ली डंडा खेढदे बांटे बूंटे खेढदे दोस्तें कन्नै लड़ाई शड़ूई करदे हे अपनै घरै ई जंदे हे ते